आ स्विगी से जे हम ऑर्डर कयलहुँ से हमरा नहि केनाइ यऽ किआ तऽ हमरा इमरजेंसी ओ खानाके जे ऑर्डर कयने रहौ इमेरजेंसीमे हमरा फोन आबि गेल हमरा कतहुँ जेनाइ यऽओ हमरा कैंसिल करेनाइ यऽ आओर हमरा इमेरजेंसीसँ जे छै हमरा जे छै से जाय पड़त हमरा जे छै से हमरा ओ ओ चीज जे छै से हमरा कैंसिल केनाइ यऽ आओर हम जे दू हजार जे पहिले अहाँके पे कयने रहौ से हमरा रिटर्न चाही अहाँ सबके रिक्वेस्ट यऽ जे ओ हमरा रिटर्न कऽ दिअ ओ हमरा जे छै से खाना नहि एखन मंगेबाके यऽ किआ जे हमरा इमेरजेंसी एखन जाय पड़ैया तऽ हम एखन चलि जायब तऽ हम जे छै से खाना ओ नहि अथी कऽ सकब